कुत्थै जा कोई कि हून कुसै ई कोविड गै आए दा हून मतलब कोरोना गै आए दा हा एह्दे च उ'नें आखेआ दूरी बनाइयै रक्खना मास्क लाइयै रक्खना जिन्ना अपना बचाव करी सकदे उन्ना करना ते दो अपनी पैह्ले ते दो अपनी हिफाजत आपूं करनी चाहिदी असें गी अपनी है तबीयत दा ध्यान असें आपूं रक्खना चाहिदा कुसै उप्पर डिपेंड नेईं होना चाहिदा गल्ल पैह्लें चीजां खानियां नी चाहिदियां ओह्दे खलाफ कोरोना गै हा आए दा एह् चमकने आह्ली बमारी ऐ ते दूरी रक्खनी जिन्नी मर्ज़ी मोदी सरकार नै आखे दा हा दूरी रक्खो जिन्नी होई सकै उन्नी दूरी रक्खो लोक मन्नदे गै नी हैन इस चीजे ई इक पैह्लें साढ़ै म्हल्लै गै होई दा कुसेई तां एम्बुलेंस आई दी ही फ्ही उन्नै लेता चुक्कियै हून उ'नें चमकाउड़े दा हा सारें लोकें ई बा केह् फायदा लोकें ईं पता गै नी लगदा ऐ मतलब कोई सरकार साढ़े आस्तै गलत थोड़ी करदी ओह् बी स्हेई गै आखदी अवा नेईं लोकेंईं ऐ गै नेईं ऐ इस चीजै दा फैमली गी चमकने आह्लियां चीजां न लोक पैह्लें ओह्दे बाह्रा हत्थ उत्थ धोइयै ते फ्ही अंदरे ई आना अज्ज हून ते चलो बड़ा खतम होई गेदा फ्ही सारा बंद हा तुसेंगी पता गै ऐ केह् सिचुएशन रेही दी साढ़ै ताईं बी ते आ'ऊं आखनी इ'नें बमारियें शा कोई जिन्ना दूर रोहै उ'न्ना ठीक ऐ भाई इक बारी कुसै गी रोग लग्गी जान ते जंदे घट्ट गै न उसी माह्नुएं गी लेइयै गै जंदे न एह्दे कशा अपना बी ध्यान रक्खो परिवार दा बी ध्यान रक्खो